मुंहिंजे हिसाब सां त योगा ॿारनि खे इस्कूल में ई सेखारणु खपे छो कि अगरि ॿारनि खे इस्कूल में ई सेखारिजे थो त हो हिकु हैबिट थी पइजी वञे शुरू खां ई ऐं माइंड बि खाली हूंदो आहे ॿारनि जो वॾा थियनि था त ज़िम्मेदारियूं घणियूं त हुन में माण्हू लॻो पियो आहे ऐं बचपन खां अगरि आदत आहे त हू यादि बि रहे थो उन जा फ़ाइदा बि ख़बर था पवनि शुरू खां ई बॉडी फ्लैक्सिबल थी रहे शुरू खां ई माइंड शांति थो रहे जीअं अॼुकल्ह प्रॉब्लम्स था थियनि कुझु कोई डिप्रेशन में थो अचे कुझु कोई कीअं थो अचे पर या टैंशनू थी थियनि हू को थींदियूं अगरि योगा थींदो त मन शांति थिए योगा में पहिरीं सांस जो क्रियाऊं था सेखारीनि त जंहिं सां लंग्स जी प्रॉब्लम कोन थियूं थियनि हार्ट जी प्रॉब्लम कोन थियूं थियनि त मुंहिंजे हिसाब त योगा शुरू में ई ॿारनि खे पंजे साले खां पहिरीं खां ई शुरू करणु खपे ऐं धीरे धीरे अॻियां जीअं जीअं एज वधे थी हुने हुने वधीक सेखारण बि खपे योगा त ॾाढो ज़रूरी आहे पंहिंजी लाइफ में छो कि माण्हू जेतिरो पैसो ज़रूरी आहे त योगा बि ज़रूरी आहे जीअं पैसा सां सभु चवंदा आहिनि कि सभु शयूं थी मिलनि पर योगा सां शरीर स्वस्थ आहे ऐं इंसान जेसिताईं ज़िंदा आहे त तेसिताईं शरीर ई उन साथ ॾींदो हिकु बार पैसो वरी बि साथ छॾंदो पर शरीर त जेसिताईं ज़िंदो आहे तेसिताईं माण्हू खे शरीर त साथ थो मिलंदो ई ऐं योगा सां ऐं नियमित योगा सां त पंहिंजो शरीर मस्तिष्क सभु सही थो रहे दवा गोरियूं बि घटि थी वठणी पवनि त मुंहिंजे हिसाब सां त योगा त सदाईं करणु खपे ऐं शुरूआति खां ई करणु खपे